आं गार्डेनिं गार्डेनिंखौ सिथ्लायावबो खालामो आरो टेरेस गार्डेनिंबो आं खालामो मानोना बिबार फ्रा बिराद समायना आरो आङो समायना गुबुन गुबुन गाबनि बिबारफोरजों आं थानो मोजां मोनो आरो आं बेखौ गायनानै आंनि गोसोआव मोनसे मोजां मोननाय फैयो आरो बिनिफ्रायनो आङो बिफां लाइफांनि फारसेबो अननो सोलोङो आरो बेजों लोगोसे आं गोबां गोबां मैगं थाइगंबो आं गायनो मोजां मोनो न'आवनो गायनानै जाहाथे मैगं मोनजानाय बायदि आङो गार्डेनिं खालामनो मोजां मोनो